جی السلام علیکم ورحمتہ اللہ جی مستقیم بھائی کھانے کا آڈر کیا تھا ابھی تک آیا نہیں نہیں تو بہت ٹائم ہو گیا نا ابھی تو آپ تو کہہ رہے تھے دس منٹ میں بھیج دیں گے نہیں ہمارے وہاں کوئی نہیں ہے لینے آنے والا آپ پہلے بتا دیتے نا تو ہم بھیج دیتے اب آپ بتائیے کتنا ٹائم لگ رہا جی مہمان آ چکے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں دسترخوان لگنے جا رہا ہے ارے حضرت بہت ٹائم ہو جائے گا آپ تھوڑا جلدی کیجیے نا

ٹھیک ہے اوکے اچھا اچھا دس منٹ میں آپ بھیج دیجیے گا اگر نہیں ہو پا رہا ہے تو آپ بتائیے پھر ہم کچھ اور دیکھ لیں نہیں حضرت آپ ایسی بات کیا آپ اتنا لیٹ کر رہے ہیں تو پھر جی وہی تو بہت زیادہ وقت ہو چکا ہے کھانے کا وقت بھی ہے آپ تو جانے ہی ہیں اس وقت جی جی حضرت ٹھیک ہے تو کتنی دیر میں آئے گا آپ کا چیلا کھانا تیار ہے یا نہیں یہ بتائیے آپ اچھا اف اوہ ابھی تیار بھی نہیں ہے ٹھیک ہے پندرہ منٹ سے زیادہ نہ ہونے پائے بھائی جی آپ تو جانتے ہیں یہاں کا مسئلہ ہاں اتنی جتنی جلدی ہو سکے آپ بھیج دیجیے جب تک ہم دسترخوان لگواتے ہیں اوکے اوکے اوکے جی ٹھیک ہے بھیج دیجیے آپ شکریہ السلام علیکم